مجھے ناولس پڑھنے کا بہت شوق ہے میں اکثر مختلف مصنفین کی ناولس پڑھتا رہتا ہوں کیوں کہ مجھے کہانیاں بہت پسند ہیں اسی کے چلتے میں نے پچھلے ہفتے ایک رشین مصنف فیوڈور دوستوفسکی کی ایک ناول جو کہ مشہور زمانہ ناول ہے وہ میں نے منگائی جس کا لٹ ادب کی دنیا میں بڑا مقام ہے اس ناول کا وہ ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ فیوڈور دوستوفسکی کی وہ ناول میں نے منگائی آن لائن اوڈر کی جو مجھ تک پہنچی چار پانچ دن میں اس کو جب میں نے پڑھا تو وہ دراصل ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو بہت شریف ہے ڈیسنٹ ہے لیکن غریبی میں ایک اپنی زندگی گزار رہا ہے غریبی کے چلتے وہ اس جنجال سے غریبی کے نکلنے کے لیے وہ ایک ایک جرم کرتا ہے کسی کو مار کر اس کی گھڑی چرا لیتا ہے جس سے اس کا خرچ تھوڑا نکل ہی آتا ہے نکل آتا ہے تو اسی طرح پھر اس کو دوبارہ جب ضرورت پڑتی ہے تو دوبارہ اسی جرم کی طرف جاتا ہے اور دھیرے دھیرے پَوری پوری ناول میں وہ کرائمس کرتا ہے اور ایک جو شروعات میں ہم ایک کردار دیکھتے ہیں شریف اور ڈیسنٹ وہ آخر میں ایک مجرم بن چکا ہوتا ہے تو اس طرح یہ ناول چلتی ہے اور ختم ہوتی ہے کافی بہترین ناول ہے اس کا اندازِ بیان زبان سب بہترین ہے